आज कल के बच्चे मोबाईल ज़्यादा खेलते हैं मोबाईल में गेम ज़्यादा खेलते हैं अलग चीज़ें में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं मोबाईल में ज़्यादा ध्यान देते हैं ज़्यादा ही देर बेट बॉल खेलने में ध्यान देते हैं गिल्ली डंडा हो या गिल्ली डंडा हो या और ज़्यादा तो मोबाईल में इंस्टाग्राम चलने दो इंस्टाग्राम खेलने दो ज़्यादा ही हो तो पबजी खेलने दो फ्री फायर खेलने दो आज कल बच्चे बाहर ही बहुत ज़्यादा दिमाग़ नहीं लगाते ज़्यादा मोबाईल में दिमाग़ लगाते हैं मोबाईल में खेलते हैं दिन गेम यह हो गया फ्री फायर हो गया इंस्टाग्राम हो गया इसमें केरम लूडो इसमें ज़्यादा दिमाग़ लगाते हैं ज़्यादा नहीं बाहर के खेल में ज़्यादा दिमाग़ नहीं लगाते इधर उधर से आए खेलकर बस मोबाईल दे दो मोबाईल में ही केरम हो जाए यह हो जाए उसी में खेलते हैं पबजी हो जाए पबजी हो जाए केरम हो जाए और अदर अदर चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा ही हो तो चलो गिल्ली डंडा खेलने ज़्यादा ही हो तो चले बैट बॉल खेलें इसीलिए वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते पतंग उड़ाने में भी ध्यान बहुत ज़्यादा है उनका